अस्पताल प्रबन्धनके बारेमे हमरासभके बहुत अच्छा रहैए हमसभ जेनाकि अस्पताल जाइ छी तऽ पहिले परची कटाबै छी फेर फेर डॉक्टरलग जाइ छी ओ डॉक्टर हमरासभके देखै छथि फेर फेर देखै छथि अच्छा अच्छा अगर स्वास्थ अइ तब अच्छा डॉक्टर जँ खराब अगर जँ ओकरासँ भऽ सकैए भऽ सकै अच्छा स्वास्थ करैके तऽ ओ अपनासँ पूरा पूरा सहयोग करैत अछि अगर ओकरासँ नहि हो सकै तब ओ आगाँ आगाँ भेजै रेफर भेजै छथिन हुनका हुनका कहै छथिन अच्छा डॉक्टरके पास जाउ नहि खराबसब देखैलए कहै छथिन ओ अच्छा अच्छासँ सभके सभके ध्यान रखै छथिन हॉस्पिटल हॉस्पिटलमे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा उपकरणसब अछि जाहिसँ जाहिसँ कोनो मरीजके जान बचा सकैए अच्छा सा हॉस्पिटलमे सरकारी अस्पतालमे अच्छासँ साफ सुथरा रहैए जाहिसँ जतऽ कोनो गन्दगी नहि पनपि सकैए अस्पतालमे बहुते एहन कर्मचारी रहैए बहुत कर्मचारी रहैए जे मरीजके अच्छासँ धिआन रखैए रखैए अस्पतालमे अस्पतालमे नर्स नर्स रहै छथिन जे चौबीसो घण्टा रहै छथिन जे मरीजके हमेशा देख देखरेख अच्छासँ करै करैत छथिन हॉस्पिटलमे अस्पतालमे अस्पतालमे रोगीके लेल रोगीके लेल खानोके बेबस्था कएल जाइ छनि हुनका रहैके रहैके सब रहै सुतै उठै बैठेके सबचीजके बेबस्था कएल जाइ छै सरकारी हॉस्पिटलमे सरकारी अस्पतालमे रोगीके अच्छासँ देखभाल देखभाल कएल कएल जाइ छै सरकारी अस्पतालमे अस्पताल गरीब गरीबके लेल बहुत मदद मददगार साबित भेल हँ एतऽ एतऽ गरीब अपन अपन जीवनके जीवनके दुख अपन व्यतीत करै छथिन रोगी रोगी अच्छासँ एतऽ रोगीके अच्छासँ इलाज कएल जाइत कएल जाइत छथि अस्पतालमे अस्पताल प्रबन्धक अच्छासँ सभके सब डॉक्टरसभ ओकरा निगरानीमे रखै छथि एतऽ एतऽ बहुत एहन डॉक्टर छथि जे जे अच्छासँ अच्छासँ रोगीके नहि देखै छथि ओकरा ओकरा अस्पताल प्रबन्धन ओकरापर जोर दबाव बनाबै छथिन जे रोगीके अच्छासँ अच्छासँ देखू